एतऽ जे छै से अपना बिहारमे जे छै से बाहरसँ बढ़िआँ पढाइ लिखाइ होइ छै अथी जे छै से जेना दिल्ली बम्बइ कहींसँ भी बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ होइ छै तऽ अइ लेल होइ छै जे छै से एतऽके बात व्यवस्था सब दोसर मैथिलीमे सब चीज भऽ रहल छै कोनो अथी नहि छै अहाँके जे छै से भऽ गेल जेना इंग्लैंड कहै छै दिल्ली बम्बइ सबसँ बढ़िआँ जगह छै मैथिली अपना गाँवमे जे छै से बात व्यवस्था सब जे छै ठीक ठाक रहल इसकुलमे जे छै से अहाँके से मैथिली जे कम होइ छै लेकिन मैथिली अपना गाँवमे मैथिलीके जे छै नियम जे छै से मैथिली जे छै से भाषा जे छै से छै एक अथी छै मैथिली भाषा जे छै से मैथिली पढ़ाइ मैथिली भाषा मैथिली जे छै से पूरा जे छै से मैथिलीमे जे छै से जे छै से मैथिलीमे जेना इसकुलमे भऽ गेल अहाँके जे छै से दिक्कत दै छै कोनो अथीमे जे कोनो कोनो कोनो कोनो एहन चीज छै से नहि पूरा भऽ रहल छै ओइ सबपर कनी दिक्कत छै नहि तऽ आओर सब ठीक ठाक छै कोनो अथी जे छै से मैथिली भाषामे जे छै से पूरा अथी करऽके छै आओर जे छै से मैथिली मैथिलीमे जे छै पूराबऽके छै अथी जे छै से कोनो अथी हेतै